आसामनि राजखान्थियारि फारिखान्थियाव सरासनस्रा सुबुं आरो सोरकारि नङि आफादफोरनि बिफावआ गोबांथार आरो बिनि बागै बरनायनो थाङोबा गोबां खोथाखौनो बुंनो हायो गोबांथार आफादफोर सोरखारि नङि आफादफोर जोंनि आसाम हादोराव मेरलाथार दङ जेरै बर'फोरनि गेजेराव बर' थुनलाइ आफाद बर' फरायसा आफाद बर' आयजो अनसाय आफाद थिग बेबायदिनो लिरगिरिफोरनि गेजेराव रेबग्रा बर' रेबग्रा जथुम बा रेबग्रा आफाद आरो आबादारि आफाद आरो बेबायदिनो बायदिसिना धोरोमारि आफादफोर मेरलाथार दङ बाथौफोरनि गेजेराव बाथौ धोरोमनि दुलाराय बाथौ गौथुम आरो ब्रह्म धर्म फरिसालना कमिटि थिक बेबायदिनो ख्रिष्टानफोरनि गेजेरावबो दरं दिसथ्रिक बापटिस ख्रिष्टियान एससियेसन बेफोरबायदि आफादफोरा मेरला थार दङ थिग बेबायदिनो बर'फोरल' मा गुबुन गुबुन हारि हारिसाफोरनि गेजेरावबो बाइ जेरखमनि आफादफोरखौ जों नुनो मोनो जेरै हारसाफोरनि गेजेराव अखम हाहित्य हबा थिग बेबायदिनो अखम जुब साथ्र परिकट अखम साथ्र हन्टा बायदि रोखोमनि आफादफोरा जोंनि आसाम हा हादोरसायाव मेरलाथार दङ थिग बेबायदिनो गोबां हारि हारिसाफ्रा बो दङ राभाफ्राबो दङ राभा स्टुदेन्टस इउनियन थिग बेबायदिनो कारबिफोरनि गेजेराव डिमासाफोरनि गेजेराव बायदि रोखोमनि सानख'हायै आफादफोरा जोनि हादोत बे आसाम हादोतसायाव खामानि मावगासिनो दं आरो बिथांमोननि बिहोमाया मो जोङो नेवसिनो हाया बिथांमोननि बिहोमाखौ जेरै बर' थुनलाइनि बेलायाव बिथांमोनहा मोजां मोजां हाबाफारिनि गेजेरजों समाजनि गेजेराव मोनसे थुलाइनि सिबिनाय थुनलाइयारि बिहोमा बेफोरनि बागै खामानि मावबोगासिनो दङो आरो बेयो जोंनि समाजाव गोबां जांख्रिखांनाय लाबोदों बर' फरायसा आफादआबो बिदिनो बायदिसिना हाबाफारिनि गेजेरजों सुबुं गौमा खुंनाीयनि गेजेरजों बायदिसिना लाइसि सेबखांनायनि गेजेरजों समाजनि लिरगिरिफोरखौ समाजनि फरायसाफोरखौ मोजां लामा दिन्धनाय एबा थुलुंगाखांनाय हाबाफारिफ्रा मुंखथावना बेफोरनि गेजेरजों जोंनि आसाम हादोरसाया जौगादों होननानै जों बुंनो हायो सोरखारि फारिखन्थिनि गेजेराव जाखिनि दङ बिनि अगायैबो सोरखारि नङि आफादफोरनि बिफावआ जोबोद गोगोम होननानै जों बुंनो हायो